गोजां बोथोराव दावबायनो मोजां मोना मानो होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोराव बुहुम नाङैनो गासैबो जायगायावनो गोजाङो बा गोजांनाया बारा जायो बेनिखायनो आङो गोलोम बोथोरावनो दावबायनो

मानो होनना बुङोब्ला गोलोम बोथोरबाबो जोंनि बुहुमनि बा जोंनि हादोरनि माखासे ओनसोलआ गुसु

दार्जिलिं सिक्किम शिलं बायदि बायदि

दार्जिलिंआव थाङोब्ला गोबां मोजां मोजां माखासे मिथिंगायारि नुथायफोर जों नुनो मोनो

सानराइज बे मोनसे नायनो गोनां मोनसे आरो बे नुथायफोरनिफ्राय जोङो गोसोखौ गोजोन मोनो आरो दावबायोब्ला जोङो मिथियैखौ मिथिनो मोनो नुफेरैखौ नुनो मोनो आरो सोलोंनो हास्लाबिखौ जोङो माखासे बिथिंआव जोङो सोलोंबोनो हायो बेनिखायनो आं दावबायनो